اتر پردیش میں پسماندہ یا پسماندہ برادریوں كے درمیان اعلیٰ تعلیم كو فروغ دینے كے لیے كئی یونیورسٹیاں شامل ہیں كئی یونیورسٹیاں موجود ہیں جو پروگرام كرواتی ہیں جیسے كہ علی گڑھ یونیورسٹی ہے جو كہ ایک اسكالرشپ وظیفہ وظیفہ بچوں كے لیے نكالتی ہے جو پسماندہ برادری سے تعلق ركھتے ہیں پسماندہ برادری كے درمیان ہیں اور وہ وظیفہ ان بچوں كے لیے ہوتا ہے جو ان كی تعلیم میں مدد مدد كرتی ہے ان كا كھانا معاف كرواتے ہیں ان كے یونیفام كے لیے معافی ہوتی ہے ان كا كورس ان كی كتابیں ان كو تقسیم كری جاتی ہیں ان كو دی جاتی ہیں اور اسی طریقے كے اسكالرشپ یا وظیفہ پروگرام ہی ایسی یونیورسٹیوں میں ہوتے رہتے ہیں